हॅलो हांव विणा राउत उलयतां माशेलांतल्यान हांवें एक चिकन बिरयानी आनी चिकन सिक्स्टी फायव्ह ऑर्डर दिल्ली आनी आतां अर्द वर पावण वर जावन गेलें आजून म्हाका म्हजी डिलिव्हरी गावूंक ना कितलो टायम लागतलो अदमास आनी टायम वतलो आं बरें बरें बरें ना ताकाच लागून कॉल केल्लो मातशे मातशे बेगीन धाडा न्हय आं बरें बरें मातशे पळय आं बेगीन मातशे